जीअं त असांजे पासे में जुहू बीच आहे उते चईं बजे खां पोइ माण्हू अचणु वञणु चालू करे छॾींदा आहिनि ऐं शाम जे टाइम ते जंहिं महिल सिजु लहंदो आहे उहो त ॾिसण जे लाइक़ु हूंदो आहे किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि इंडिया खां परे बि माण्हू जेके रहंदा आहिनि उहे बि ईंदा आहिनि ऐं फ़ोटो कढंदा आहिनि कैमेरा में फ़ोटो कढंदा आहिनि उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿार समुंड जे किनारे ते बीह करे टपा ॾींदा आहिनि ऐं क़िला मिटीअ जा ठाहींदा आहिनि पर छोली अची करे उहे क़िला उन्हनि जा ढाहे वेंदी आहे त ॿार टपा ॾेई ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं घोड़े सवार बि उते हूंदा आहिनि ॿार हुन घोड़े सवारीअ ते वेही चकरु खाई ईंदा आहिनि नाश्तनि वारा बि जामु बीठा हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि नमूने जा उते नाश्ता हूंदा आहिनि एतिरो त मज़ो ईंदो आहे नाश्ता खाई माण्हू ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे ऐं उहा जॻहि ॾिसण जे लाइक़ु हूंदी आहे ऐं माण्हू ॾिसणु लाइ ईंदा आहिनि ॿारहां ई महिना इहा सीज़न हूंदी आहे त माण्हू किथां किथां जा ईंदा आहिनि ऐं मौज मस्ती कंदा आहिनि